बजारमे तऽ जे हइ से समान लेबऽमे जे हइ से थोक लेबऽमे ज्यादे फाइदा छै खुदरा लेबऽमे जे हइ से कम जे हइ से ज्यादे पाइ देबऽ पड़ल कम समान भेल होल सेलरी लेबऽमे जे हइ से ठीक छै एखनके समयमे आउन लाइन आउन लाइनमे जे हइ से दस टका बेसिओ लागल जाइ आबऽ नहि पड़ल सीधे जे हइ से घरके जे हइ से ऑनलाइनसँ जे हइ से समान जे हइ से घर पहुँच गेल दस टका इहो बहुत सुन्दर छै लेकिन लोक जे हइ से जे ज्यादे बेपार करै छथि तऽ ओ जे हइ से होल सेलरीमे जे हइ से गेला समान जे हइ से अपन गाड़ीपर लादिकऽ जे हइ से लेला खुदरामे तऽ जे हइ से खुदरामे पइसा जे हइ से कनि ज्यादे लागि जाइ छै ताहि लऽ कऽ जे हइ से ऑनोलाइन जे हइ से दिकत नहि छै से ऑनलाइन जे हइ से लोकके एखन दस टका बेसी लागल ताहि लेल नहि कोनो हर्ज लेकिन घर बैसल जे हइ से चलि अबै छै इएह फाइदा छै आओर विशेष जे हइ से हम कि कहू जे हइ से नीक बेजाय तऽ ओहिना चलिते छै